कोण उलयता म्हाका म्हाका न्हू आमच्या वेळान लगीन आसा सो म्हाका एक बल्क ऑर्डर जाय आसलेली लायक बायलांक तें फुलां माळपाक रोज नाल्यार शेंवती किदें आनी सगळें जाय एक चाळीस बायलां हें चाळीस न्ही शंबरा वयर तरी आनी ती पप्पल शेंवती आसात ती कशी पांच पांचशी कमी दर जायना बरें तेंच घेता सो आमकां फाती जाय जाल्या घरच्या बायलांक आहा न्हू आमकां फांती जाय फांती सो आमकां अशें शेवती रोज शेवती अशें कलरफूल करनाका पपल कलर जाय आनी जी व्हंकलेक आनी व्हंकलेच्या आवयक आनी बायलांक आहा पळय ती लायक बेबी ब्रेत ती मातशी मात्शी आमकां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आसा जाय हय ओके सो ती येज्यो व्हंकलेची सांगला पळय ती असले आमकां चार पांच जाय ओकलेच्याेच लायक क्लोज हेका रिलेटिवाक बाकीचे ते नॉर्मल फाटी या पळय ती आमकां एक वीस तरी जाय पडटली वीस डेट आतां आमची जानेवरीन आहा लगीन पांच तारखेक ओके आनी ज्यो फुलां आसता पय वरमाला गळ्यान घालपाक ते आमकां स्पेशली अशे वायट रोज धरल्या जे वायट रोजीस आनी तेका अशे बेबी ब्रेत आनी ते आमचे पानां ओके सो म्हाका तो कॅटलॉग जाणातुका तो हांव चूज करता आनी हाडटा सो तुमचे जे क्लोज कितले आसतलो असो तुमच्या इसपान एक वरमालाचो रोजाचो

ओके ओके ओके ओके ओके आनी सो सो बायलांक ते बेश्टी सादी फुलां पळय ते कपलाक लावन मागीर फाती ती बी आनी ओके आनी ते आम्याचे ताळे बीन मेळटलें ओके ओके तेज्यात म्हाका तूं हांव सगळे ऑर्डर प्लेस करता कितके जालें ते सांग आनी लायक तशें हेजे गाडीचें डेकोरेशन बी तुमी घेतात लायक म्हाका किदें डिटेल्स धाडटा ओके बरें थँक्यू सो हांव सगळें ऑडर प्लेस करता थँक्यू थँक्यू बाय